جی نہیں ہمارے اسکول میں ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور مذہب کو مطالعہ اسکول میں تو اکثر بیشتر نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ اسکول ایسے ہوتے ہیں جہاں اسکول کے نصاب میں اسلامیات بھی داخل ہوتی ہے تو اس طرح مذہب کا مطالع بھی ہو جاتا ہے اسی طرح میں بھی جس مدرسہ کے طالب علم تھا اور میں جہاں پڑھ رہا تھا وہ ادارہ ایک دینی ادارہ ہے وہاں پر مذہبی تعلیم مکمل طور پر دی جاتی ہے اس ادارہ کا جو نصاب ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل مذہبی نصاب ہے جہاں ہمارے پیارے مذہب اسلام کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے یعنی قرآن و حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس لیے ہم وہاں پر اپنے نصاب میں دینی مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے اس تعلیم نے بہت حد تک میرے نظریے کو تشکیل دینے میں اہم رول ادا کیا ہے ہم ایک بہترین انسان بنانے میں مذہب کے مطالعہ کا اہم رول ادا ہوتا ہے انسان مذہب کے مطالعہ سے سیکھتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے اور مذہب کے مطالعہ سے ہم بہت اہم اور زندگی کی ضروری باتیں سیکھ پاتے ہیں اس طرح ہم ایک اچھے معاشرہ میں ایک اچھے انسان بن کر سامنے آتے ہیں اور معاشرہ اور سماج کی خدمت کرتے ہیں مشہور شعر ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے